و علیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ جی جی میں ٹریول اجنٹ بول رہا ہوں آفس سے ہی بات کر رہا ہوں جی بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں جی سر آپ کی آواز کٹ رہی ہے کیا بات ہے اچھا اچھا آپ اناؤ جانا چاہتے ہیں ہاں تو بتائیے آپ ایک ساتھ فیملی وتھ فیملی جائیں گے یا اکیلے جائیں گے اچھا اچھا تو آپ کتنے دن کے لیے سفر کرنا چاہیں گے اچھا اچھا آپ تین دن کے لیے سفر کریں گے اچھا اچھا آپ تو پہلے یہ بتائیے کہ آپ بائی بس جانا چاہتے ہیں یا بائی کار یا بائی ٹرین کس کے ذریعے جانا چاہیں گے آپ اچھا اچھا بائی ٹرین جائیں گے آپ ہاں تو بیٹر ہے یہ بھی اور وہاں آپ کو ہوٹل کرائے پہ لیں گے اچھا اچھا ہاں تو ہوٹل کا خرچہ اور آپ یہ ملا لیں گے ٹرین کا خرچہ تو ایک فرد تقریباً پچیس سو روپئے کے قریب آئے گا خرچہ جی جی

تو کب کا ارادہ ہے آپ کب سفر کریں گے اچھا دس دن کے بعد تو آپ دیکھیے کہ کہاں سے ٹکٹ کنفرم کریں گے یا اے سی میں بنائیں گے یا سلیپر میں بنائیں گے اچھا اچھا اے سی میں بنانا ہے تو سکینڈ اے سی میں بنائیں گے بہتر رہے گا میرے خیال سے آپ کے لیے جی جی سکینڈ اے سی میں سویدھا بھی آپ کو ملے گی آپ کو اچھی ملے گی اور سفر بھی آسان رہے گا تھرڈ اے سی کے مقابلے میں سکینڈ اے سی بیٹر رہے گا جی جی اچھا اچھا تو تو آپ جو دس دن کے بعد جائیں گے تو آپ دیکھ لینا سیٹ پہلے بک کر لینا تاکہ آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور جس دن کا ارادہ ہو تو مجھے پکا بتا دیجیے ہوٹل بھی کنفرم آپ کر لینا تاکہ آپ کو ہوٹل بھی ہوٹل کا بھی پریشانی کا سامنا نہ کڑنا پڑے وہاں بھی کیوںکہ ہوٹلیں بھی پہلے بک ہو جاتی ہے جی ٹھیک ہے شکریہ جزاکم اللہ آپ نے رابطہ کیا اس کے لیے